जय झूलेलाल कंप्लेंट दादा तव्हांजियूं कुर्तियुनि जा रंग त जाम सुहिणा सुठा मां वठी वई हुअसि चार कुर्तियूं तव्हांखां न मुंहिंजी साहेड़ियुनि खे बि जाम वणियूं पर ॿ कुर्तियुनि जो जेको आहे उहो डिफेक्टिड निकतो आए हीअं हिकिड़ी त इहा ॾेखारे थी भई जीअं को कलर या कुझु दाग लॻो आए न ॿीअ जेकी आए उअ थोड़ो फाटियलु आहे किथे कुझु लॻो आहे किले विले में अटकी ऐं तिने फाटी उहा डिफेक्ट अची वियो आहेत हाणे उहा मुंहिंजी साहेड़ी चए थी मां कोनि वठंदमि त मूंखे न खपे मूंखे एक्सचेंज करे ॾियो त मां अॼु सुभाणे अचा थी तव्हां मूंखे एक्सचेंज करे ॾियो या त बद इहा रिफंड करे ॾियो पैसा ॿ ते ध्यानु कोनि वियो आहे मां हितां खां ईअं विश्वास करे हमेशह जीअं तव्हां वटि ईंदी आयां वठण ते हिन दफ़े बि वठी वई आहियां पर ॿ बरोबर आहिनि ॿ में ई तकलीफ़ आहे त तव्हां कीअं कंदा तव्हां मूंखे रिफंड ॾींदा की तव्हां मूंखे बदिली करे ॾींदा त ईअं मूंखे ॿुधायो त उन हिसाब सां मां पंहिंजी साहेड़ी खे वठी अचा त उहा पंहिंजे चॉइस ते तव्हां खां वठी छॾे